मां आराम बचाणी हिंदुस्तान में महाराष्ट्र राॼु में थाणा ज़िले में उल्हासनगर शहर में रहंदो आहियां उल्हासनगर में असां जे पंज नंबर आहिनि पंज कैंपू आहिनि सम्झ ऐं पेहिरों नंबरु ॿियों नंबरु टियों नंबरु चौथो नंबरु पंजो नंबरु पंजनिस कैंपुनि खे मिलाए करे हे उल्हासनगर ठाहियो वियो होयो तॾहिं जॾहिं ते पेहिरो मिलिट्री जी कैप हूंदी हुई तीअं हाणे उल्हासनगर शहरु वसायो होयो अची करे असां सिंधी जाम जॾहिं पाकिस्तान मां असां जा वॾा लॾे आया न त हुते असां खे हिंदुस्तान सरकार इएं रहण लाइ ॾिनो भई रहो भले असां जा वॾनि ॾाढी महिनत करे असां जो महिनत करे ॾाढो वसायो उल्हासनगर खे हाणे उल्हासनगर में असां सभु सॾु तरक़ी कई आहे सभु सिंधी मिली जामु ख़ुशि आहियूं पर असां जे उल्हासनगर में खॾा वॾा ॾाढा आहिनि रस्तनि तां साईं ऐं वञणु न ॿई स्कूटर खणी हितां खां पहिरों नंबर खां जॾहिं पंजे नंबर वञु न त पुठीअ में सुर पहिजी वञनि ॾाढा रस्तनि ते खॾा आहिनि त हाणि त जुलाई में अॻो पोइ बरसात चालू थी आहे बरसात में त ख़बर ई न पवंदी आहे की पाणीअ जे अंदर केतिरो खॾो आहे असां जे विचारा माण्हुनि जी ॾाढा हालति ख़राब आहे असांजे हिते ॾाढी ऐं पाणीअ हिते उल्हासनगर में ॾाढो धंदे व्यापार में त ऐॾो ऐॾो पैसो कमाईंदा आहिनि सभु बाबा ऐॾो माल अलाए काॾे काॾे वेंदो आहे दुनिया जे हर दु हर दुनिया में हर जॻहि ते वेंदो हूंदो ॾाढो ॾाढो मशहूर आहे असां जो उल्हासनगर हर शइ ठाहीण में पंजे नंबर में त जीनू ऐं गाऊन जाम ठहिदा आहिनि असां ॿे नम्बर में बि शर्टियूं वर्टियूं ऐं हर काई शइ उल्हासनगर में सभु शयूं ठहंदियूं आहिनि सभु घर घर में मैन्युफैक्चरिंग वारा हर काई शइ ॾाढी ठहंदी आहे सुठे नमूने सां ॾाढो नालो आहे असां जे उल्हासनगर जो पर हाणे विचारा माण्हू हुते ॿिया बि छा सिंधी छॾे सिंधियुनि खे जाम सिंधी हूंदा हुआ में मन में वधि में वधि मेजारिटी में सिंधी हुआ हाणे ता सही सभु अची विया आहिनि ॿि जातिनि जा बि माण्हू ही हू इन करे पाण थोरा सिंधी विचारा रस्ता वस्ता खॾा आहे ॾिसी करे बिल्डिंग बि हाणे जाम किरनि थियूं पयूं तॾहिं बरोबर न ठाहियूं बिल्डरनि खे कन रेती न पई मिले उणवीह सौ नवे जे इननि में सॼो ॿुरो विझी करे सत्यानाश करे छॾियाऊं अलाइ घणा विचारा ग़रीब ग़रीब माण्हुनि जा घर हेॾा किरी था पवनि त हेॾा माण्हू ॿे घर थी विया आहिनि विचारा हेॾे होॾे वंञी रहनि था मसवाडूं हेॾो महंगियूं करे छॾियो अथऊं हाणे ॿिया वरी साहूकार माण्हू त वरी तंहिं खां उल्हासनगर जो हीअं हुजे हालत थी वई आहे सभ अची रहिया पिया आहिनि अलाइ कहड़े कहड़े जात जा माण्हू त वञी पोइ ॿिए हंदु परते वञी रहनि था एनटिला बि ठाही अथऊं हुते एनटिला सुठी आहे परते कॉलोनी करे ठाही अथऊं हुते बि माण्हू रहनि था वरी पंहिंजो खढ़क पणि आहे कल्याण में जो वञी वसाई अथऊं सिंधी जे जय झूलेलाल हुन जो नगर बि चमका नालो बि रखियो अथऊं हुते बि कल्याण में बि जाम सिंधी हली विया आहिनि ऐं थाणा हली रहियां आहिनि बांद्रा खार बि हली विया आहिनि मिड़ई ही हाणे मां छा ॿुधायाव उल्हासनगर असां जे पंहिंजे शहर जे बारे में वधीक सभु ठीक आहे हाणे की गुज़रे बाक़ी बि गुज़िरी वेंदी ठीक आ साईं ओके